ہیلو کیا آپ بھولا اسٹیشنری سے بات کر رہے ہیں ہاں جی میم تو آپ بتائیے آپ کے پاس بلو پین وغیرہ مِل جائیں گے جیل میں بول میں تو کونسے وہ کس کس کس طرح کے پین مِل جاتے آپ کے پاس اچھا اچھا تو اور مجھے سیزر چاہیے تھی آپ مجھے سیزر بھی بتا دیں آپ کے پاس ایولیول ہے تو سیزر کوئی بھی چلے گی بس مجھے سیزر چاہیے اور پین میں میں بتا سکتی ہوں مجھے بال پین چاہیے اینڈ بلو اور بلیک چاہیے ایک ریڈ بھی دے دینا اور پنچنگ مشین ہے آپ کے پاس اور ٹیپ وغیرہ سر کون سی ٹیپ ہے آپ کے پاس مجھے دو تین دے دیتے آپ وائٹ اینڈ اور بھی کلرز آتے ہیں نا بلیک وغیرہ کے بھی آتے ہوں گے اور جی اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے آپ آن لائن بھی کرتے ہیں یا نہیں تو اچھا آپ کی شاپ پہ ہی آنا پڑے گا ہوم ڈلیوری نہیں کرتے آپ اوہ آپ مجھے بتا دیں آپ کے پاس اِس ٹائم ہے ایولیول ساری چیزیں اور ساری کوالٹی بھی بیسٹ ہونی چاہیے بتا دیں آپ مجھے جیسے پین وغیرہ رُک جاتے ہیں اُس کی کوالٹی خراب رہتی نہیں اِس سے اچھا ابھی مجھے بتا دیں آپ نہیں تو پھر میں آپ کے لیے پریشان سی ہوں گی کچھ اگر کوالٹی وغیرہ خراب ہوئی اچھا ٹھیک ہے پھر میں آ کے ہی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک